नमस्ते मैम कौन सी किताब चाहिए आपको हाँ मैम मेरे पास है मुंशी प्रेमचन्द की गोदान गबन है और अनेक प्रकार के कॉमिक्स हैं पत्रिकाएँ हैं उसमें से आपको क्या चाहिए कर्मभूमि उपन्यास है उनकी कहानी है बड़े घर की बेटी ठाकुर का कुआँ कौन सी किताब आपको चाहिए मैम अच्छा कहानी वाली आपको चाहिए हाँ और इसके अलावा भी मैम हम हमारे पास इंग्लिस की भी अच्छी अच्छी किताबें हैं और साहित्य की भी अच्छी किताबें हैं ओर का इतिहास कि हिन्दी साहित्य का स्वरूप या हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास तीन ठो है मैम साहित्य की किताब इसमें तीनों में से अछ अच्छा रामचन्द शुक्ल की आपको चाहिए किताब और हिन्दी में कोई उपन्यास की किताब आपको चाहिए कोई पद और मैम जयशंकर प्रसाद का भी है और नन्दन पंथ का भी है और काव्य की भी किताबें हैं इसमें से आप कोई लेना चाहती हैं मना सुमित्रा नन्दन पंथ की सबसे और मैम महिला कहानीकारों में हमारे पास महादेवी वर्मा का है मन्नू भंडारी का है मैत्रेयी का है और अलका शरालगी का है इसमें से आपको कौन सी किताबें चाहिए कहानी की हाँ मन्नू भंडारी का मैम कौन सा यही सच है या एक कमज़ोर लड़की की कहानी दोनों में से कौन सा चाहिए अच्छा दोनों चाहिए हाँ और मैम इनका मैत्रेयी पुष्पा का नहीं लेंगी इनका अच्छी अच्छी कहानी हैं

अच्छा और मैम सबसे अच्छी उपन्यास है गोदान इसको गोदान आप लेंगी मुंशी प्रेमचन्द का सबसे प्रसिद्ध है और मैम पैसे भी उसके हैं हाँ पैसे गोदान हाँ गोदान के मूल्य है मैम पाँच सौ और यही सच है मैत्र मन्नू भंडारी का है ना वह ढाई सौ और ना यह कॉमिक्स आप माँग रही हैं वह साढ़े तीन तीन सौ रुपये का है उसमें से मैम कुछ कम नहीं हो पाएगा लेकिन दस ज़्यादा से ज़्यादा दस पैसे बीस पैसे कम होते है बुक्स में मैम कम नहीं होते हैं अच्छा तो मैम आप गोदान ले लीजिए है ना आप हाँ ठीक है मैम नमस्ते मैम